ہاں وی پی این بہت اچھا ایپ ہے انٹر نیٹ اگر سلو چل رہا ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جس سے ویڈیو کافی اچھا چلنے لگتا ہے اگر رک رک کے کام کر رہا ہے تو وہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں وی پی این جس طرح سے لوگ وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے وی پی این کا لوگ اسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں آزو بازو میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں اس سے ویڈیو کے اندر کیلیرٹی زیادہ ہوتی ہے اور اچھی طرح سے چلتا ہے اور نیٹ محفوظ رہتا ہے نیٹ کے اندر کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ہم کو سب کو چاہیے کہ اس کا استعمال کریں